میری ریاست دلی کی ایک خاص بات یہ ہے کہ یہاں قدیم تاریخ اور جدید طرزِ زندگی دونوں کا حسین امتزاج دیکھنے کو ملتا ہے ایک طرف لال قلعہ قطب مینار ہمایوں کا مقبرہ جیسے تاریخی ورثے ہیں تو دوسری طرف میٹرو مالس آئی ٹی ہبس اور ماڈرن ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس بھی ہیں دلی کی ایک اور خاص بات یہ ہے کہ یہاں پورے ہندوستان کی تہذیبوں اور زبانوں کا میل ہے ہر ریاست کے لوگ یہاں آباد ہیں اس لیے دلی کو اکثر منی انڈیا کہا جاتا ہے یہاں کے بازار کھانے پینے کی چیزیں اور سیاسی سرگرمیاں بھی اس سے منفرد بناتی ہیں دلی میں آپ کو ایک ہی جگہ پر مسجد مندر گرجا گھر گرودوارا ایک ساتھ دیکھنے کو ملتے ہیں جو مذہبی ہم آہنگی کی بہترین مثال ہیں